अच्छा म्हाराज हून आई गेई लोह्ड़ी लोह्ड़ी आई गेई लोह्ड़ी बड़ी धूम धाम कन्नै मनाई असें ओह् असें धूम धाम कन्नै लोह्ड़ी मनाई असें खिचड़ी बनाई तेहार मनाया शैल फ्ही असें मतलब कुसे गी रुट्टी बी खलान्ने खिचड़ी खलान्ने उस्सी दक्खना बी दिन्ने जिल्लै सरगांद होंदी लोह्ड़ी गी बच्चे जेह्ड़े निक्के निक्के होंदे उं'दे अस हार बी परोन्ने आं बच्चें गी फोटो बी खिच्चने आं उं'दे बच्चें दे बच्चे आखदे मां साढ़ा फोटो बी खिच्चो सानूं हार बी परोई देओ ओह् बी करने अस शैल धूम धाम कन्नै मनान्ने अस म्हाराज लोह्ड़ी एह् थोह्ड़ा के लोह्ड़ी असें इ'यां मनान्ने शैल मनान्ने फिर आई जंदी अग्गे कर्याचौथ कर्याचौथ बी शैल मनाने अस लाड़ियें गी बी शैल चूड़ियां चढ़ाने आं ब कुड़ियें गी बी कर्याचौथ भेजने आं कुड़ियें गी बी शैल तेहार भेजने आं जन्दियां कुड़ियां तेहार लेइयै फिर अस फ्ही अस सर्गी बी खन्ने आं उ'नें बडलै उठियै पैह्ले लाड़ियें गी ब्हालने आं सर्गी खलाने आं उ'नें गी सर्गी खलाइयै फिर दुए दिन ओह् आई जंदा बेआ दिंदियां लाड़ियां फिर सानूं रातीं फ्ही बेआ दिंदियां लाड़ियां लाड़ियां फिर बेआ दिंदियां सानूं कर्याचौथी गी शैल मतलब मनान्ने अस धूम धाम कन्नै उ'नें ते फिर आई जंदा अग्गें देआली आई जंदी देआली बी शैल मनान्ने अस देआली गी बी शैल ओह् पान्ने आं जेह्ड़े न्योलियां पांदे न ओह् पान्ने दीया जगाने ऐं कोठे बत्तियां मोमबत्तियां जगाने थ'ल्लै जगाने मतलब उ'यै अग्गै अपने अग्गै जगाने देआली ऐ शैल मतलब उस दिन बी शैल खाना पकाना बनान्ने अस आरती मतलब लक्ष्मी माता दी फोटो आह्नने लक्ष्मी दी पूजा करने उस्सी बी भोग लान्ने मठाइयां आह्नने मठाई डब्बा उं'दे अग्गै भोग लाइयै ते उ'नें गी बी माराज मिट्ठा मूंह् उं'दा बी बचारें दा करान्ने अस ते शैल गै देआली मनान्ने अस समझो आई जंदे फिर आई जंदी अग्गें ओह् आई जंदा तेहार दूआ टिक्का टिक्का आई जंदा फिर टिक्का जिल्लै औंदा फिर भैनां औंदियां डब्बे लेइयै टिक्का लांदियां फिर उ'नें बी शैल ओह् बी भैनां भ्राएं गी टिक्का लांदियां फिर ओह् भ्राऽ बी शैल उ'नें गी भेजदे खुश करियै फिर भैनां बी खुश होइयै जन्दियां फिर ओह् शैल रुट्टी राटी बनान्ने भैनां बी खंदियां भ्राऽ बी खंदे ते भैनां भ्राऽ शैल खंदे रुट्टी राटी बेहियै फिर खुश होइयै ओह् बी जन्दियां कुड़ियां बी ते मुसलमान जेह्ड़े न ओह् लो ओ मनांदे ईद मनांदे अस माराज देसी कम्म अस साढ़ा एह्कड़ा धर्म ऐ देसी अस देसी गै करना कम्म जेह्ड़ा साढ़ा हिंदू धर्म ऐ असें हिन्दू धर्म करना जेह्ड़े मुसल मुसलमान लोक न जेह्ड़े ओह् ईद मनांदे ईद मतलब मनांदे अपनी उ'नें अपनी रीत करनी असें अपनी रीत करनी ते फिर आई जंदी अग्गें ईसाई लोक न जेह्ड़े ओह् मनांदे न टिचमिच खरै केह् करदे न शिशमिच ओह् मनांदे न अपने अपने देवतें दे अपने अपने मतलब लग्गे दे लोक कम्म करन फिर आई जन्दी अग्गें रो रु र उ'दा रु रुट्टें दा तेहार आई जंदा स्कोलड़े आई जन्दे कुड़ियां स्कोलड़े पांदियां राड़े चित्तर दियां राड़े रुड़े चित्तर दियां कुड़ियां म्हीना भर ओह् लग्गियां रोह्नदियां रंग शैल बनांदियां कुड़ियां राड़े बनांदियां राड़े राह्ंदियां फिर उ'नें रो शैल बन्न सम्मनियै रुट्टियां बनांदियां फिर उत्थै बेहियै खंदियां उत्थै बेहियै खंदियां लाड़ियां बी नमियां नमियां आई दियां होंदियां उ'नें बी लेई जन्दियां कुड़ियां उत्थै शैल भजन भुजन बोलदियां गीत बी गांदियां ते शैल मतलब मनांदियां लोहड़ी इ'यै रुट्टें दा तेहार बी शैल मनांदियां फ्ही तेहार बी अस भेजने लाड़ियें गी भेजने कुड़ियें गी बी भेजने कुड़ियें गी बी तेहार भेजने स्कोलड़ें दा लड़ियां नमियां उ'नें गी बी भेजने शैल भठोरू बब्बर पकाने बब्बर शैल क्यूर बी पकाने जेह्ड़े बड्डे बड्डे रुट्ट होंदे ओह् बी पकाने मट्ठियां बी पकाने फिर उ'नें अस तेहरा भेजने लाड़ियें लाड़ियें बी भेजने ते कुड़ियें बी भेजने जेह्ड़ियां नमियां नमियां ब्होई दियां होंदियां ते अग्गै केह्ड़ा तेहार औना ओ सब